दिक्खो साईंस दा अज्जकल असेंई बड़ा गै फायदा साईंस ते जियां तुस समझी लैओ कि जियां करोना आया हा पिछलै पैह्ले थोह्ड़े चिर इक दो त्रै साल पैह्ले करोना आया ते करोना च किन्नी बुरी हालत होई अगर साईंस दी ने इन्नी इम्परुबमैंट साईंस दी नेईं होई दी होंदी ही तां बड़ा मुश्कल हा लोकें दा जीना पैह्ले जमान्ने कोई बी पता नेईं लगदा हा असें कुतै बमार होंदे हे बेचारे तां कुतै असें जवैन दिंदे हे कुतै बखार होई गेआ ते कुतै जवैन गड़काओ कोई जड़ियां बूटियां पाओ ओह्दे च ते एहे लेओ जी काढ़ा ते इसी पियो ते इसी खाओ ओह्दे ने होंदी ही अज्जकल इन्ना साईंस ने इन्नी तरक्की कीती नमियां नमियां दवाईयां नमां नमां सारा किश बना दा ते झट्ट जाओ ते झट्ट इलाज कराओ ते झट्ट तुसेंई फर्क पेई गेआ ते जियां अज्जै दे जमाने च साईंस रबोट फोन नमें नमें इं'दे अपने फोन उप्पर झट्ट सर्च करो ते जी बद्दला दा पता लाई लेओ पैह्ले जमाने असें पता ई निहा लगदा जी असें कुतै सिरकनै घाह् बी बड्डना ते जी जल्दी जल्दी करो जी बद्दल आई गेआ ते साढ़ा घाह् सिज्जी गेआ ते अज्जै दे जमाने अस बच्चे पुच्छने जी दिक्खो फटाफट दिक्खो बद्दल दिक्खो अपने फोने'र ते अस अज्जकल ओह्दे अपने स्हाब कन्नै टैक्नोलजी दे स्हाब कन्नै अस अपना कम्म करने असेंई बड़ा फायदा अज्ज दे बच्चे सारा किश जानदे फोन उप्पर सारा किश सर्च करो ते सारा किश आक्खीं सामनै ते बमारियां दा ते तुस पुच्छो ही नी बमारियें दा इलाज बड़े अच्छे ढंगै कन्नै होआ करदा किश बमारी होऐ तां चैकअप करो पता चली गेआ बस ओह्दा इलाज बी अस उस्सै स्हाबै नै कराई सकने ते पैह्ले जमाने जी बमार होऐ ते इक चेले दा जाओ दुए दे जाओ हून इसी जवैन गड़काई'र देओ हून इसी इ'यां करो ते ओह् बेचारा इ'यै किश करदा ओह् मुक्की बी जंदा हा ओह्दा कोई पता नी चलदा बेचारे दा कि केह् होएआ ते केह् नेईं होएआ ओह् रिड़की रड़की इत्थैं उत्थैं लेई'री ते बस ओह्दे बचारे दे प्राण बी मुक्की जंदे हे समझो अज्जै जमानै असेंई बौह्त फायदा जल्दी जल्दी जाओ होस्पिटल लेई जाओ चैकअप करवाओ ते चैकअप करियै उनें मशीनें कन्नै सारे टैस्ट करने सारा किस मशीने कन्नै पता चली जाना मतलब साईंस दी बजह् कन्नै अगर साईंस नेईं होंदी ही तां असें केह् पता चलना हा कि'यां होना ते केह् होना हां जी एह्दे कन्नै असेंई बड़ा फायदा ऐ साढ़े बच्चे बी साईंस पढ़ी'री अग्गै जा दे सारा किश स्हेई होआ दा हां जी